हेलो

हँ अररिये जिलामे अररिये जिलासँ बोलि रहल छियै

ओ ठीक ठाक पढ़ाइ होइ छै बहुत अच्छा पढ़ाइ होइ छै अहाँ पढ़बय जानकारी लिअ सबकिछु अच्छा हइ सबकिछु अच्छा छै हमहुँ सब एतऽ पढ़य छियै लिखै छियै एतय रहय छियै एतय पढ़ाइ करय छियै इसकुलमे पढ़य छियै अररिया जिलामे सबसँ अच्छा छै पढ़ाइ लिखाइ ठीक छै एतय एबय एतय चलि आबू रूम लए कऽ रहबय कोनो दिक्कत नहि छै सबकिछुके सुविधा छै ट्यूबवेल छै कल छै पानि सबचीज ठीक छै पढ़ाइ लिखाइ भी ठीक छै खानपीन भी ठीक छै सबचीज अच्छा छै एबै ने रूम देख लेबय रूम पढ़ाइ लिखाइ देख लेबय केना छै ठीक ठाक चलय छै हमरा सबसँ अच्छा पढ़ाइ

हँ सबकिछु अच्छा हइ छै हिन्दी पढ़ियौ अंग्रेजी पढ़ियौ सबकिछु मैथिली भाषा पढ़ियौ संस्कृत पढ़ियौ सबकिछु पढ़ाबय हइ हँ अररिया अच्छा छै सबकिछु अच्छा छै सबचीजके सुविधा छै से अयबय ने सबकिछु अच्छे छै पढ़बय लिखबय ने